नई पेरेंट हेड़ा हूंदा आहिनि जेके डांस जो करियर सम्झि में न ईंदो आहे जीअं ॿार हूंदा आहिनि त हू कुझु ॿार हेड़ा हूंदा आहिनि जेके पढ़ाई में न खेल में न बल्कि डांस में पंहिंजो करियर वधाइणु चाहींदा आहिनि कि माउ पीउ जी मर्ज़ी खे अॻिते हू न उन खे न अॻिते वधाए पाईंदा आहिनि त जेका माउ पीउ हूंदा आहिनि हुननि खे लॻंदो आहे कि डांस में कोई बि करियर कोने छोकी इलाही माउ पीउ हे सोचंदा आहिनि कि मुंहिंजा ॿार डाक्टर ठहनि धीअ डाक्टर ठहनि त उन्हनि खे पसंदि बिल्कुल बि न ईंदो आहे कि हिन लाइ पोइ हुन शइ खे ग़लति तरीक़े सां खणंदा आहिनि हे त हाणे हर ज़माने जे हिसाब सां माउ पीउ बदलीन था लेकिन कुझु माउ पीउ अहिड़ा बि आहिनि जेके डांस खे अञा बि मतिलबु अॻिते नथा वधाइण चाहीनि पंहिंजे ॿारनि खे जो करियर हुन शइ में वधाइणु नथा चाहीनि छोकी हुननि खे बिल्कुल बि डांस पसंदि ई कोन अथनि